बेनो बेनो नांगौ नांनायालाय एह दसथासोयाव फैगोन्नो सिंगारा अह बेसो ओमफ्राय आरोलाइ सोर

उम नोंलाइ होमबा माजों थांगोन आंबो नायनोसै र' ओमफ्रायो सोर सोर माबाखो थरथिंग'निखौ बांसिन मोजां नाङोना नोंलाइ सोरनिखौ नाङो अह आङो थरथिग'आ जोंनि गामि खाथिनि नालाइ बेखाइ मोजां नाङो थरथिग'आ जोंनि गामि खाथिनि नालाइ बेनिखायनो मोजां नाङो

हारसिंसो आं रावबो गैया माबायाव बार'थायाव ओं ओं आं मोसानो लाजियो आं लाजियो मोसानो बिदि साइदाव नोंसोर मोसा होह उम ओमफ्रायलाय

ओमफ्रायलाइ बिसोर सानजा ओमफ्राय एक्ट्रिसलाइ सोर फैगोन नो एह सोरबा नङा सोरबा सोरबा फैगोन होन्नाय खोनादोंमोन आं सिंगारल'सो होमबा सिंगारल'सो दे होमबालाइ